ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाएं रखने के लिए जो पारम्परिक खेल है आपस में खेले जाने वाले जो खेल हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जैसे घर में कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो हमारे बच्चों को खेल बताता है कि आपको ये खेल खेलना चाहिए हम बचपन में ऐसा खेलते थे तो इससे हमारे बच्चों की जो है पहचान संस्कृति से पुरानी पीढ़ियों से जुड़ती चली जाती है उसके रीति रिवाज़ उसके नियम तो बच्चा भूलता नहीं है उन चीज़ों को फिर वही पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बताती है ऐसे करते करते हमारे पारम्परिक खेल भी रहते हैं कि हम उन्हें खेल सकते हैं मतलब उनकी यादें जीवित रहती है और हमारी संस्कृति को भी यह बढ़ावा देती है